मां लिखण त ॾाढो कुझु चाहींदो आहियां पर लिखी सघंदो न आहियां छोकि असांजे मथां जेके वॾा पॉलिटिशन वेठा आहिनि या असांजा पार्षद वेठा आहिनि असां ई सभु खां पहिरीं त ॻाल्हि इहा आहे की असांजी भारत में असां ई कटनीअ में गरीबी ॾाढी आहे गरीबी हिते न पूरे भारत में गरीबी आहे जंहिंजो कोई उद्धार न थो थिए उन खां पोइ जेकि असांजी जनरेशन आहे अॼुकल्हि ई नई पीढ़ी आहे उहा जेकि ग़लति राहनि ते थी हले पई तंबाकू खाइन थियूं पियूं सिगरेट ॿीड़ियूं शराब पीअन थियूं पियूं नंढी उमिरि में ई उननि जो बि मां चवंदो आहियां की लिखां पर उन ते कोई सुधार थिए पर मूंखे ईअं लॻंदी आहे हिचक थींदी आहे मूंखे की सुभाणे मां अहिड़ी कोई शइ लिखां ऐं मुंहिंजे मथां अची करे वॾा पॉलिटिशन अची करे मुंहिंजे मथां दॿाव रखनि छोकि इहे शयुनि मां हिननि खे सरकार में ॾाढी टेक्स मिलंदी आहे हिन जी बचत थींदी आहे त उनजे चकर में मां इहो लिखी न सघंदो आहियां मूंखे थींदो आहे भओ पर अॼुकल्हि मां चवंदो आहियां की इअ शइ हटिजे छो की इन मां घर था बरबाद थियन पिया पेसो बरबाद थो थिए ऐं बीमारी थियूं थियनि पियूं जंहिंमें की कंहिंजो फ़ाइदो कोन्हे को